उन जोलैफोरनि थाखाय आङो बेखौनो बुंगोन आबाद मावनायाव निसायाव जेन'बा मानि गोसो होनानैहाय मावनांगौ बा बानाङा जेन'बा बोथोरखौ बोथोर लानानै बोथोरनि आबादखौ बोथोराव मावनांगौ जेन'बा दिलथां खालथां खालामनो नाङा जेन'बा गरम बोथोरनि आबादखौ गरम बोथोराव मावनांगौ थान्दा बोथोरनि आबादखौ थान्दा बोथोरावनो मावनांगौ बेफोरबादिनो आङो मोजाङैनो मोजां गोसो होनानै जेन'बा हासार होनांगौ खिनिखौ हासार होनांगौ जेन'बा गोबोर हासार आरो नांगौ समावहाय जेन'बा हाग्रा एरि मोजाङै फोसाबनांगौ अब्लानो जोंनि आबादफोरा हाय मोजाङैनो जालाङो